नमस्ते नमस्ते मैडम हाँ जी हाँ जी मैडम जी मैं इलेक्ट्रिसियन बोल रहा हूँ

किस जगह पर अच्छा अच्छा अच्छा मैडम तो रेनोवेट कहाँ मेम अच्छा अच्छा जी मैडम उसमें ऊपर फोल्स सिलिंग लगी हुई है क्या अच्छा अच्छा अच्छा मैम फोल्स सीलिंग आप लगवाएँगे और क्या बोलते हैं और लाइटें उसमें लाइटें लगेंगी एल ई डी वग़ैरह लगेंगी और अभी क्या है अभी क्या क्या लगा हुआ है मैम नार्मल लाइट हैं क्या ट्यूबलाइट वग़ैरह हैं क्या फ़ैन भी हैं अच्छा फ़ैन भी नए करने होंगे आपने अच्छा जी अच्छा जी अच्छा अच्छा अच्छा जी ठीक है मैडम हो जाएगा ना सब वह सीलिंग वग़ैरह सब हो जाएगी और बाक़ी रू रूम में रूम में क्या बोलते हैं पुट्टी वग़ैरह करके शायद पुट्टी करके शायद कलर भी करना है क्या सब लाइट का काम अच्छा अच्छा अच्छा जी अच्छा मैडम इसका थोड़ा कितने का रूम कितने का बताया था मैडम अच्छा बारह बाई बारह मैडम यह बारह बाई बारह और इसमें सीलिंग में लाइट वाइट सब लगा के कम से कम मैडम लगभग अभी मोटा मोटा आपको हिसाब बता रहा हूँ लगभग अभी पचास साठ हज़ार के आस पास हिसाब बनेगा मैडम लाइटें वग़ैरह प्वाइंट वग़ैरह सब बना कर फिर उसके मॉनिटर वग़ैरह यह कि कंप्यूटर का सब कुछ मतलब एक दो प्वाइंट इकट्ठे बना देंगे उसमें पंखे हाँ इसमें पंखे मैडम पंखे तो इसमें बारह बाई बारह में मैडम दो पंखा भी उसमें एक पंखे एक पंखा भी हो जाएगा बड़ा वाला छप्पन इंच का पंखा हाँ जी हाँ जी वह भी लग जाएगा हाँ जी हाँ जी बहुत बढ़िया है तो जैसा आप बोलोगे वैसा बन जाएगा लाईटिंग भी होती है उसमें वह ल एल ई डी लाईट भी लग जाती हैं और राउंड लाईटिंग पूरी राउंड लाईटिंग भी लग जाती है पूरी नॉर्मल लाईट भी होती है

इसमें मैडम जो भी इसमें वह अब मैं अपको फ़ोटोएँ हैं इसकी मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँगा फ़ोटो जो खींची हैं फ़ोटो में सब की फ़ोटो खींची हुई हैं अभी अभी तो आपको हाँ कल आकर दिखा दूँगा मैडम आपको वह मैडम दोपहर के टाइम में आऊँगा बारह एक के आस पास ठीक ठीक है मैडम हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैडम ठीक है मैडम ओके मैडम हाँ जी हाँ जी ओके मैडम